अगर अ'ऊं तुसेंगी अपने मतलब जम्मू दे बारे च सनां मेन कल्चर दे बारे च सनां तां ते बड़े सारे मेन कल्चर होंदे पर अ'ऊं तुसेंगी इक दौ सनानी इ'यां जियां होई गेआ संस्कार करने कोई मरी जा ते ओह्दे संस्कार करने एह् तां सभनें कशा जरूरी मेन कल्चर ऐ साढ़ा ते जियां कोई निक्के जियां मुड़े होई गे मुड़े बगैरा होई गे इं'दे अस जोल्लै बाल शाल लैन्ने आं ते फ्ही ओह्दे बाद अस मुन्नन बगैरा करने आं जग्ग करना इं'दा ठीक ऐ ते अगर तुसेंगी अ'ऊं सनां कि मतलब पैह्लें साढ़ै इत्थें कि इत्थें केह् ऐ कि पैह्लें पैह्लें साढ़ै इत्थें बेही बेही बेहियै रुट्टी खंदे हे बहियै च पर अज्जकल केह् सिस्टम होई गेदा साढ़ै इत्थें ग्रांऽ बिच्च बिच्च ग्रांऽ च ऐ एह् सिस्टम पर अज्जकल केह् होई गेदा अगर हर हर जगह् अलग अलग सिस्टम होई गेदा अगर अ'ऊं इत्थुं कोड़ नाला कोल जाह्गै उत्थें होर सिस्टम होरा होना पर अगर अस कोलडिया रामनगर जाह्गे ते उत्थें होर कोई तरीका होना उं'दा कोई अपना अगर ते मतलब अस जित्थें जित्थें जाह्गे उं'दा अपना अपना अलग तरीका होना ते हां कि इत्थें कुदै ब्याह् जां ब्याह् च जेह्के कुदै ब्याह् किश बी निक्का मुट्टा फ अ धाम बगैरा हुंदी ते ओह्दे च जेह्कियां एह् जनानियां बगैरा बी होंदियां न पैह्लें पैह्लें मतलब ज्यादा जां मतलब मिली जुलियै गै रौंह्दी ही पूरी फैमली जायन फैमली रौंह्दी हा पर अज्जकल केह् होई गेदा अज्जकल ज्यादा हा ज्यादा पूरी फैमली केह् हो दी मतलब बक्ख बक्ख गै होऐ दी कोई किट्ठा नेईं ऐ रवै'रदा हां कोई बिच्च बिच्च घर होना जेह्का किट्ठा होना ठीक ऐ बस इन्ना हारा गै में तुसेंगी सनाना चांह्न्नी आं अपने जम्मू च दे कल्चर दे बारे च